हेलो अहाँ दोकानसँ बजय छी मोबाइल दोकानसँ आओर मोबाइल तऽ आब ढेरीके मोबाइल छै तऽ अहाँ लेबय कोन मोबाइल मोबाइलके छै ओ मोबाइलके तऽ दाम छै पैंतीस हजार टाका पैंतीस हजार छै तऽ पैंतीस हजारमे तऽ अहाँ पुरनका कस्टमर छियै तऽ ओइमे तऽ कम्मो बेसी किछु कए देबय अहाँ लेबय तब ने आब अहाँ लए लियौ ने आबू ने ओकर तऽ पैंतीस हजार दाम छेबे केलय तऽ रेटे चलय हइ आठ बजे आठ बजे शामके ई चारि बजे पाँच बजे चारि बजे बन्द भए जाइ छै आओर भोर आओर सुबह हँ चलय छै कि मोबाइल बढ़िआँ चलय नहि छै तब अहाँ लेबय तब ने आबू ने लए ने लिअ पैंतीस हजार अहँ बढ़िआँ चलय छै तो एखन नया चललय यऽ तऽ सैमसंगके बढ़िआँ मोबाइल चलय छै तऽ मोबाइलके आब बहुत आदमी लएके जाइ छै की आब तऽ ओएह मोबाइल लोग लै छै कते दिन कए जे साल भरिके हँ साल दुइ सालके दू सालके राखू हेतय कथी आबू नहि नहि जाइ छियै टाइम रहय छै तऽ कभी चलि जाइ छी कभी नहियो जाइ छियै अहाँ एबय तब ने आबू ने नहि जादा भीड़ आर रहय छै भीड़ रहय छै तऽ नहि जाइ छियै अहाँ चलि आउ एखनी नहि छै भीड़े भीड़ एखनी किछु देर भीड़ होइ छै दू बजे तीन बजे कऽ एखनी भीड़ थोड़ी रहय छै ठीके छै आउ अहाँ तऽ पुरनका पुरनका कस्टमर छियै तऽ किछु तऽ कम्मो बेसी कए देबय ने कम्मोमे भए जायत

अहाँ आबू नहि एबय तब ने कए बजे एबय तऽ चलि आयब बारह बजे हम एतय रहबय अहाँके इन्तजार करब आउ कुछो एन्ने ओन्ने कए देबय लए लेबय आइ काल्हि तऽ नयाँ नयाँ नया चललनि ई मोबाइल एखनी दाम छै मोबाइलके चलबो करय छै बढ़िआँ एखनी यूज करय छै लोक ओएह मोबाइल हँ थोड़ा बहुत कम कए देबय एबय तब ने चलि आयब बाह बारह बजे चलि ने एबय हँ बारह बजे तऽ बारह बजे एतय हम्मे रहब बहुत्ते कस्टमर सब रहय छै उसब अब बैठल छै उसब आओर